आव आव आ

माबायाथ' देग्लाइथ' माथो माइ माबानांगौ आ माथो दैआनो गैया माथो अखायानो बिरात खम थार मारै खालामबावनांगौ जाखो आव मारै जाबावनांगौ जाखो माथो अखायानो हाथारा गरमाबो बिरात जाबाय आरथ नै खोथियानिबो माबा जाबायमोन टाइम जाबायमोन ना आव आव आव बिदिनो दा मारै खालामनांगौ जाखो अखायानो हाथारासै आरो देग्लाय आव आव बिदिनो जाबाय माबायावबो आह जोंनि गामिआवबो बिदिनो जाय जाय फोरा माबादोंमोन माइ एसे फोदोंमोन बिसोर माबा माबा माबा माइगायसिनदों एसे अखा गैयिनि थाखाय मारै जाबावनांगौ जाखो देग्लाय आव आइबार माबायानो माइनि दामाबो बिरात माबासो जासिगोनसो बिदिनो सान्नागौसे माबा मोनसे माथो जाहैसिग माथो बयबो आर बिदिबाबो होनै माबाया माइ फोरनि दामा बारायहैनोसैलाय आह बिदि बिदिनो बाहायबाय माइयाबो माबायाबो गमफ्राबो बिदिनो माबाहैगौ माने जागोन जाहैबाय दा माबाफोर न'आव जानो आन्था माबाबा थोगौमोन आरो बिदिबाबो आव आव आव अखायानो गैथारा